भोजनमे जड़ी बुटीकेँ कोनो विशेष तऽ हमसभ नहि ओते बुझै छी लेकिन अगर मानल जाए तऽ हिन्ग जे छै से एक तरहके जड़ी बुटी छी आ ओकरा दालिके छौकै कालमे तरकारी छौंकेके कालमे से प्रतिदिन ओकर प्रयोग तऽ हमसभ करिते छी आओर जे कैयक तरहके जे गरम मसाला अछि ओ गाछ छी या गाछक फल छी दालचीनी अछि तऽ या फेर गोल मिर्च अछि या या सहजीरा अछि ई सभ सभ एक तरहकेँ जड़ी बुटि मानल जा सकैया ई कोनो एहन चीज नहि छै खेतमे पैदावारकेँ रुपमे नहि भऽ कऽ जङ्गल झाड़ी ताहि तरहक परिस्थितिमे सेहो भेलै प्रारम्भमे सएह भेलै बादमे लोक उपजावऽ लगलै लेकिन एकरा हमसभ जड़ी बुटि गिनै छी कियाकि एकर गाछ कोनो बड़ी टा नहि होइ छै एकटा जड़ी बुटिके रुपमे ओकरो हमसभ लऽ सकै छी लेकिन जे एकटा साऊथ बिहारमे से आब झारखण्ड कहियौ झारखण्डमे एकटा गाछ होइ छै ओ गाछके नाम हमसभ नहि कहि सकै छी बॉटेनिकल नाम हम नहि कहि सकै छी लेकिन ओकर पातकेँ अगर हमसभ खेनाइमे दऽ दियै ओ गर्म मसालाके करीब करीब सप्लीमेन्ट जकाँ काज करै छै ओ गाछ हमरा लग उपलब्ध अहि केओ देखियो सकै छथि चाहथि तऽ ओ एकदमसँ ओकरा हाथमे रगड़ि लेब आ सुँघबै तऽ ओ एकदम गरम मासाला जकाँ गमकै छै आ बजाबते तरकारीमे दऽ दियौ ओ पात किछो नहि दियौ आ साधारण जेना जीर आ धनि पर खेनाइ बनाउ आ ओहिमे पाँचटा पात दऽ दियौ तऽ अहाँकेँ लागत जे गरम मसाला अहाँ दऽ देने छी ई एकरा एकटा जड़ी बुटि मानि सकै छी तेजपातकेँ अहाँ एकदम से डाइरेक्ट जड़ी बुटि मानि सकैछी